तारीख पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ पंचानवे दूसरी तारीक पंद्रह नोवम्भर पंद्रह सौ छप्पन और अठारह दिसंबर उन्नीस सौ तिरानवे और सोलह दिसंबर उन्नीस अठारह सौ सत्रह और और पंद्रह नवोम्बर उन्नीस दो हजार तेईस और एक नोवम्ब उन्नीस सौ उनतीस